जीअं असां सिंधियुनि जूं केतिरियूं ई रीतियूं रस्मूं आहिनि असां अॻे वॾनि जी ॻाल्हियुनि खे ॾाढो मञीदासीं जीअं असांजा वॾा चवंदासीं चवंदा हुया असां उन्हनि जे भव में रहंदा हुआसीं जीअं सिजल ते ॿाहिरि न निकरूं ऐं घुंघट पाए हलूं कोई असांजो ॿे कंहिं मर्द जी असांजे चहिरे ते छाया न पए असां भव में हलंदासीं अॼु जो जेको ज़मानो आहे ॾाढो मिटिजी चुकियो आहे असांजा ॿार उन ते नथा हलनि जीअं भाई छंछरु ॾींहुं नीबू लीमो फिटी कंदा त पोइ असांखे वॾा असांजा चवंदा नवनि जो ऐं लीमो त वाहे टिवाटे ते न वञो भाई हीअं न कजो त असांखे वॾनि जो ॻाल्हियूं मञीदासीं ऐं हाणे असां ॿारनि खे कुझु चऊं त त असांजा ॿार चवनि था छॾु त मम्मी त छा तोखे वहम ताईं ऐं इहो वहम ताईं हिन करे असां हाणे जीअं असांजा ॿार चवंदा आहिनि असां पंहिंजे ॿारनि जे ई हाणे चवण ते हलंदा आहियूं अॻे सुठे सां थधिड़ी कंदासीं महालक्ष्मी कंदासीं सॻिड़ा छोड़ीदासीं कतीअ जो सॻिड़ो जूअर जो सॻिड़ो हाणे करण लाइ कयूं बि छो न असां पर ॿार खाईंदा पोइ न असां बि इन करे धीरे धीरे पोइते पेर करे छॾिया आहिनि हाणे छा कयूं हुन जा ॿारनि जे चवण ते हलिणो थो पए करे रखूं बि हो बि न खाइनि त असांजो मन बि दुखी थिए इन करे जीअं असांखे थोरो घणो पंहिंजो कोई हिसाब सां लॻंदो आहे सम्झि में ईंदो आहे असां उहे कंदा आहियूं असां पोइ नंढनि खे वधीक कुझु चवंदा बि न आहियूं